बिहारमे सामाजके बदलै कए लिए हर क्षेत्रके लोगके जेना पुरुष भए गेलै महिला भए गेलै वृद्ध भए गेलै सबके आगा आबिकऽ कोशिश करै पड़तै जेना कि सामाजिक पृष्ठभूमि सँ जे भूमिका निभावै छै जेना कि भाषा भए गेलै अपन सबके मैथिली मैथिलीमे जे भी दिनचर्या लोग रोज सुबहसँ लऽ कए शाम तक काम करै काम करै छै ओहिमे बोलै जायवला भाषा छै ओहि भाषाके उपयोगिताके आगा बढेनाइ चाही जेना संस्कृत सांस्कृतिक कार्यक्रम जे रोजके होइ छै अपना सबकेँ बच्चा सबकेँ मुरन सँ लए कऽ उपनयन सँ लए कऽ बियाह तक के ओहिमे मैथिलीके सबसँ अहम रोल छै तऽ जे मैथिलीके उपयोग अपना सब लोग करै छियै ओहिमे हर इन्सान कऽ चाहे ओ महिला हो या पुरुष ओहिमे सबके आगा आबि कऽ ओहिमे बढ़ि चढ़िकऽ हिस्सा लेना चाही आओर सामाजिक रूपसँ सभकेँ सहयोग कए कऽ सभ कऽ एक साथ बान्धि बान्धि कऽ भाषाके स्तर पर ओ भाषाके आगा बढेनाइके कोशिश करनाइ चाही कियाक तऽ सामाजिक रूप सँ जहन हर इन्सान बदलि जेतै आओर सामाजके विकास हेतै समाज सँ जुड़ल छै जिला जिलासँ जुड़ल छै राज्य राज्यसँ जुड़ल छै विश्व जबतक सामाजिक रूप सँ हर व्यक्तिके सोचमे बदलाव नहि हेतै ताब तक अपन देश या बिहार एक अच्छा राज्य नहि बनि सकैए